असां ड्रॉइंग करण सां इलाही रोगन जो उपचार करण में फ़ाइदेमंद थी सघंदो आहे जीअं की ब्लड प्रेशर दूर थी वेंदो आहे डिप्रेशन दूर थी वेंदो आहे और शुगर बि दूर थी वेंदो आहे जंहिंसा की असां हिक क्रिच थी करे कंदा आहियूं उनमें चङो फ़इदो मिली करे रहियो आहे अनुशासन उनमें अची वेंदो आहे और हिक साथ कम करण जो कौशलु और कल्पना में ठहणु लगंदा आहियूं उनमें कुझु गड़न लगंदा आहियूं जीअं पंहिंजे मन में जेको बि हूंदो आहे उनमें ड्रॉइंग जे ज़रिए सभु अची वेंदो आहे ड्रॉइंग दिलि सां कंदा आहियूं त उहो सुठो थी रहियो आहे ड्रॉइंग करण सां मन जी टेंशनियूं और डिप्रेशन सभु खतमु थी वेंदो आहे ताकी असां मन लगाए करे सभु कम करे सघूं